जोंनियाव दा एल पि जि नि कानेक्सन दङ बे बिमोन्थिया सिगां बन बाहायनायनि बिमोन्थिनि थयै गोबां फारागथि दङ मानो होनोब्ला दा गोलोम बोथोरनि दिनाव अर बन बाहायनानै ओंखाम ओंख्रि संनांगौबा जोबोर गोब्राब मानोना गोलोम बोथोराव बननि दुंनाय बननि दुंथाया बारा जानानै जोंनि मोदोमखौ गरम खालामो जोबोर खस्थ' होयो बेनिखायनो जों जोंनाव दा एल पि जि गोनांखाय बांद्राय गुसु बांद्राय गुदुं जाया मानो होनोब्ला गेस एल पि जि गेसनि दुंथाया जोबोर खम आरो अराबो एसे फिसा बिबाङावनो जोबोर गोबां बिदुं दुंथाय होयो आरो थाब ओंखाम ओंख्रिखौबो थाब मोनहोयो बननि संनाया बननि संनायजों गोदो ओंखाम ओंख्रिया जोबोर गोबाव गोबावनि उनावसो मोनोमोन आरो दा एल पि जि बाहायनाय लोगो लोगो जोंनि ओंखाम ओंख्रि संनाया जोबोर गोख्रै जानो हमबाय मानोना एल पि जि नि दुंथाया बांसिन जाब्लाबो थेवब्लाबो बेनि गरमा बांद्राय गरम होआ बननि दुंथाया एसे बननि गरमा एसे बुरजा होब्लाबो थेवबो दुंथायखौ एसे खम होनायनि जाहोनाव ओंखामखौ ओंखाम ओंख्रि फोमोननायाव एसे गोबावसिन जायोमोन दा गेसनि दुंथाया खम जानायनि जाहोनाव जों गेसखौ बोजबनानै लाबाय आरो आरो आथिखालनि जुगाव गेसखौनो बयबो बाहायखाजोबसै नालाय बेनिखायनो जोंबो गेसखौ बोजबनानै लानांगौ जाबाय आं सानो दि गेस बननिख्रुइ गेसा साबसिन मानो होनोब्ला गेसनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो बननिफ्राय ओंखारनाय सरि बननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैया जोंनि आबहावानि थासारिखौ गुबुंले खालामो आरो गेसनिफ्राय जेबो उखुन्दै ओंखारालासेनो जों मिथिंगायारि गेसखौ बाहायनायनि जाहोननि थाखाय बेनिफ्राय जेबो उखुन्दै ओंखारैनि थाखाय जोंनि मिथिंगानि थासारिया एसे लेभेलावनो थायो आरो एसेनोसै